جب بات نوزائیدہ بچوں کی کی جاتی ہے تو سب سے پہلے بچوں کے لیے صاف ستھرے ماحول کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کے صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کو گندے ماحول میں نہ رکھیں صاف ستھری جگہ پر رکھیں تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائیں بہت زیادہ اعتماد ایسے ہیں جن کو کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے تاکہ نوزائیدہ بچوں کو صاف ستھرا ماحول مل سکے جیسے کہ ان کے بستر کو مسلسل دھوتے رہنا چاہیے اور صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور وہ جس بیڈ پر سوتے ہیں اس کا بھی خیال رکھنا زیادہ شور شرابا اس جگہ پر نہ ہونے پائے تاکہ ان بچوں پر کسی بھی طریقے کی بیماری لانی نہ ہو